मेरे राज्य के संस्कृति बचाने के लिए मैं हिन्दी भाषा का प्रयोग करती हूँ हिन्दी भाषा सभी राज्यों में आती है और हिन्दी भाषा को सभी लोग मानते हैं और हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा है और हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि से ली गई है वे सभी लोगों को समझ में आ जाती है हिन्दी भाषा